हर साल सियारनि में हिते लखनऊ में असां फ्लावर शो में वेंदा आहियूं ऐं पार्टिसिपेट कंदा आहियूं जेको बसंत पंचमी जे आसपास थींदो आहे ऐं गुलनि जी मुंदि में थींदो आहे हिकु राज भवन में थींदो आहे ॿ एम बी आर आई में थींदा आहिनि या नैशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट में सभिनि में असां पार्टिसिपेट कंदा आहियूं असांजो सॾो परिवार मां मुंहिंजो घोटु मुंहिंजा ॿार सभु वेंदा आहिनि आहिनि ऐं उते गुलनि जो पंहिंजे क्रिएटिविटी ॾिखाए करे हुते सॼाइणो हूंदो आहे असांखे और उनमें अलॻि अलॻि तरीक़े जा गुल लगाए सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजो सुठी तरह सां सजाए करे असां पंहिंजी नी प्रकृति जे हिसाब सां उन्हनि खे सॼाईंदा आहियूं ऐं उनमें प्राइज बि मिलंदा आहिनि जीअं सुठा सुठा ॿारनि खे मोटिवेट करण लाइ मिलदा आहिनि

उनमें असां इन लाइ वेंदा आहियूं ताकी असां थोरे प्रकृति जी शेवा में रहू ऐं असांखे गुलनि जे विच में रहण में सुठो लॻंदो आहे और वणनि जे बारे में ॿारनि खे सिखाए बि सघंदा आहियूं ऐं कीअं उन्हनि जी देखरेख थींदी आहे उहो बि उते सभु ॾिसंदा आहिनि ॿार त सिखंदा आहिनि नयू नयू शयूं सिखदा आहिनि नए नए माण्हूनि सां मिलंदा आहिनि त उन्हनि जो बि सुठो विकास थींदो आहे ऐं जेको प्रकृति असांखे ॾिनो आहे एडो सुठो माहौलु ॾिनो आहे प्रकृति असांखे स्वच्छ हवा सॾो पूरी पृथ्वी असांखे प्रकृति जेकी ॾिनी आहे उन लाइ असां बदिले में कुछ करे सघूं इन वीचार सां असां अॻिते इनमें हर साल कंदा आहियूं समय निकारे पंहिंजे डेली रोजमर्रा जे कमनि मो असां समय निकारे हर साल हिनमें पार्टिसिपेट ज़रूर कंदा आहियूं ताकी असां हुनमें कुझु योगदानु करे सघूं उनमें असां अलॻि अलॻि थीम ते सॼाईंदा आहियूं जीअं नेत्रदान आहे या ब्लड डोनेशन आहे जीअं माण्हूनि खे हिकु मोटिवेशनल थीम ते सॼाईंदा आहियूं जीअं तव्हां बि ब्लड डोनेट कयो या अखियूं डोनेट कयो अॻिते वधो हर समाज शेवा में वधो या जीअं सेना जे कमन में अॻिते वधो या देश भक्ति में अॻिते वधो एकता जे एकता जा असां थीम सॼाईंदा आहियूं जे सभु एकता जो महत्व जै जीअं पतो पए और भारत वर्ष सां असांजी थीमन में ज्यादातर गुल जीअं नारंगी अचे हरे रंग में जीअं हूंदा आहिनि त भारत ठाहे रखो ईअं ठाहे रखा त उन सां हिकु न समरूपता एकता में अनेकता वारी थीमा हूंदियूं आहिनि त इन तरीक़े सां असां थोरे सो देश भक्ति वारा थीम माण्हूनि में हिकु हो करणु चाहिंदा आहियूं की असांजा वीचार थोरा सभु जॻह फैलियन और असां अच्छायूं फैलनि ॿारनि में बि अचनि ॿार सिखण थोरो असांजा साथ वञी करे कीअं कम करिणो आहे कीअं गुलनि जी देखरेख करिणी आहे वणन जी देखरेख करिणी आहे और और पोइ प्राइज मिलंदो आहे ॿार सुठो सॼाईंदा आहिनि त उन्हनि खे प्राइज बि मिलंदो आहे त हो ख़ुशि बि थी वेंदा आहिनि और प्राइज में हिते जो की राजवन में गवर्नर जे हथन खो प्राइज मिलदो अथन त ॿारनि खे इलाही मोटिवेशन बि मिलंदो आहे इलाही सुठो उन्हनि खे हिकु वाइब्स मिलदियूं आहिनि की गवर्नर सां प्राइज मिलियो त इस्कूल में बि ॾिखाइण वेंदा आहिनि त इस्कूल में टीचर्स बि इलाही ख़ुशि थींदियूं अथन की इलाही सुठो था उते कम कयोव और इते सॾे राजभवन में जेको फ्लावर शो हूंदो आहे उनमें सॾे प्रदेश जा सॾा भागी सॾा प्रतिभागी ईंदा आहिनि सॾे प्रदेश मां हर शहर जा लखनऊ कानपुर सीतापुर बरेली हर शहर जा उत्तर प्रदेश जे हर शहर जा प्रतिभागी ईंदा आहिनि हुते सभु पंहिंजे गमलन जी बि एंट्रियूं हूंदियूं भाॼियुनि जी बि हूंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि भाॼियूं जीअं सभिनि खां वॾी लौकी जीअं छह फिटी लौकी ईंदी आहे वीह किले जो कद्दू ईंदो आहे ईअं करे करे अलॻि अलॻि भाॼियूं सभिनि खां उचियूं जेकियूं क्वालिटी वारू भाॼियूं हूंदियूं आहिनि उहे किसान खणी ईंदा आहिनि पंहिंजियूं किसान इलाही ईंदा आहिनि और पंहिंजे भाॼियुनि वारे में किसान पार्टिसिपेट कंदा आहिनि उहे प्राइज जितदा आहिनि हुते जेको गवर्नर साहब जी तरफ सां सभिनि खे इलाही सुठो बागबानी करण लाइ मोटिवेशन मिलंदो आहे ऐं चारि पंज ॾींहनि लाइ लॻभॻि इहो हलंदो आहे गवर्नर हाउस में त हो पंहिंजो पूरो गवर्नर हाउस बि खोले रखदा आहिनि सभिनि खे ॾिखाइण लाइ त हूअ अंदरि ताईं पूंजो उन्हनि जो लॉन आहे पूरो बागबानी उन्हनि जी जेकी आहे अंदरि गांइयुनि जी पालन आहे उओ सभु खोले रखदा आहिनि तव्हां अचो ॾिसो असांजो हो उन्हनि जो महत्व हूंदो अथन की पूरो राजभवन ख़ाली अकेले गवर्नर जो कोन्हे पूरी जनता जो आहे राजा जो आहे त तव्हां सभु ॾिसो अची भाई तव्हां बि सिखो नयू शयूं थोरो मोटिवेट थियो त उहो बि हिकु अलॻि एक्सपीरियंस हूंदो आहे असांजो उनमें हिकु अलॻि ई मजो ईंदो आहे त उहो बि हिकु ॿार सिखंदा आहिनि ॿार असां सां गॾु वेंदा आहिनि त त ईअं त ॿार छा आहे घर में वेठे वेठे टीवी ॾिसनि था खेडनि था या घर में ई घुसा रहनि था ईअं थोरो वञण सां निकरण सां हिकु नई शइ ॿार सिखंदा आहिनि त इन लाइ बि असां हर साल ज़रूर इनमें पार्टिसिपेट कंदा आहियूं बाक़ी अलॻि अलॻि तरह जूं जीअं गुलाब जूं वीह प्रजातियूं हुते ॾिसण खे मिलदियूं आहिनि अल हिकु गुलाल गुलाब पीला गुलाब छह गुलाब त सभिन ॾिसा अथऊं हुते मिक्सड वैरायइटी ॾिखण में मिलंदी आहे अलॻि अलॻि रंग जा फूल अहिड़ा अहिड़ा फूल जेका कडी ॾिसा न एसी विदेशी प्रजातियूं बि जेका गुलन जू आहिनि उहे गुलनि बि ॾिसण खे मिलदा आहिनि असांखे और कीअं उते स्टॉल लॻंदा आहिनि इलाही खाइण पीअण जा स्टॉल त लॻंदा ई आहिनि उनजे साथ नयू नयू शयुनि जा बि बागबानी सां रिलैटेड नयू नयू शयूं जीअं बागन में वधाइण लाइ उपज वधाइण लाइ छा खपे कहिड़ा था फर्टिलाइजर यूज कयो हर्बल हर छइ हर्बल जेकी यूज करे सघंदा आहियो सुठी सुठी उनजा स्टॉल लॻाईंदा आहिनि सिडी या रही वारा स्टॉल लॻाईंदा आहिनि पंहिंजो और सभु जॻह जा स्टॉल लॻंदा आहिनि उनमें नयू नयू शयूं सिखण खे मिलदियूं आहिनि घटि जॻह में तव्हां कीअं बागबानी करे सघो था या इंडोर प्लांटिंग कीअं करे सघो था छित ते प्ला टैरिस प्लांटिंग कीअं करे सघो ता टैरिस गार्डन विंडो गार्डन ईअं अलॻि अलॻि तरह जा गार्डन जीअं घटि जॻह में बि तव्हां सुठा गार्डन कीअं मैंटेन करे सघो था इहो सभु उते सिखाईंदा आहिनि त इहो सभु नयू नयू शयूं सभु सिखण खे मिलदियूं आहिनि त ईअं बि इलाही सुठी शइ आहे उते सिखण जी त इहो हिकु सुठो मुंहिंजे जीवन जो हिकु कार्यक्रम हुयो हिन बार बि असां विया हुयसि फरवरी में जेको राजभवन में थियो हुयो दो हज़ार पचीस में त उनमें असांखे सभु सभिनि खो वधीक प्राइज मिला महिला कैटेगरी में असां टोटल तेरहं एंट्रियूं लगायूं त असांखे मैक्सिमम प्राइज जी शिल्ड बि मिली हुई ट्रॉफी मिली हुई चल बहजंती ट्रॉफी जेकी हुई हूअ असांखे मिली त इनमें इलाही सुठो रहियो असांजो ऐं ॿारनि खे ॿारनि वारी कैटेगरी में बि प्राइज मिला हुया त कुलनामा प्राइज मिला ट्रॉफी मिली त इलाही सुठो एक्सपीरियंस रहियो इन बार असांजो त इहो सभिनि खां सुठो यादगार प्रोग्राम हुयो मुहिंजो जेको मां तव्हांखे ॿुधायो हिन बार जो धन्यवादु